ہاں جی ہیلو ہیلو ہاں سر تھیٹر والے بول رہے ہیں کیا ہاں وہ بول رہے تھے وہ تھیٹر بک کرنا ہے کتنا ہے بڈے کے لیے میرے دوست کا بڈے پانچ سپتمبر کو اس کے لیے مہمان کچھ مہمان وغیرہ آ رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے دوست کو گفٹ دوں ان کو فلم دکھاؤں ان کو بڈے پہ جی جی جی مطلب لم سم پچاس ساٹھ ہیں تو پچاس ساٹھ سیٹ جو ہے اس پانچ ستمبر کے لیے بک کرنی ہے اور فلم جو ہے ہم اپنے من پسند کا چلائیں گے جو ہم کو ہمارے دوست کو پسند ہے تو آپ بتا دیجیے اس دن سیٹ خالی ہے کیا ہے اس دن ڈیٹ پیسہ ویسہ بتا دیجیے کتنا کیا لگے گا جی جی جی پانچ سپتمبر کو لم سم سمجھ لیجیے پچاس سیٹ بک کرنی ہے تھیٹر کا جی سر نان اے سی نہیں اے سی والی ہونا چاہیے اے سی والا جی جی فلم چلے گا اپنا وہ ایونجرس ہو گیا جیسے ڈیڈ پل ہو گیا اور اس کے بعد کچھ ہندی فلمیں جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ٹھیک ہے میں پیمنٹ کا بتا دیجیے آپ ٹھیک اوکے اوکے پھائیو پانچ ستمبر کو جی تھینک یو